ہماری تعلیم نے بہت ساری ثقافتوں کو متاثر کیا ہے جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں یہ سب ہماری تعلیم ہیں اور یہاں ہم لوگ پڑھتے ہیں تعلیم کرتے ہیں بہت سارے جگہ جا کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بہت سی بہت سے فائدے ہوتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سے جگہ جانا پڑتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور بہت سے دل لگا کے تعلیم حاصل کرنا پڑتا ہے ہم لوگ کو اور بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں تعلیم کم دیا جاتا ہے اور وہاں دیگر اسباب پڑھائے جاتے ہیں جیسے ڈاکٹر انجینئر وغیرہ بنوایا جاتا ہے اس کی پڑھائی ہوتی ہے وہاں اور وہ سب پڑھایا جاتا ہے ڈاکٹر انجینئر اور بھی بہت سے دین کے لیے تعلیم کے لیے تعلیم ہم لوگ کی پڑھائی جاتی ہے ہم لوگ تعلیم پڑھتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ کو تعلیم حاصل کرنا لیکن یہاں بہت سی جگہ پہ تعلیم حاصل نہیں کروایا جاتا ہے بہت وہ کروایا جاتا ہے ڈاکٹر بنوایا جاتا ہے انجینئر بنوایا جاتا ہے اور بھی بہت سارے وغیرہ وغیرہ اب چیزیں نکل گئی ہیں دنیا میں بہت سی چیزوں کی پڑھائی ہوتی ہے لیکن تعلیم پڑھنا چاہیے انسان کو تعلیم کے لیے بہت ہی فائدہ چیز ہے تعلیم دنیا دنیا میں نہیں کام آئے گا آخرت کے لیے تعلیم ہی چاہیے تعلیم ہم لوگ کو پڑھنا چاہیے تعلیم کرنی چاہیے تعلیم کے لیے ہم لوگ کریں پڑھیں تعلیم حاصل کریں